हैलो हां जी सर बस ठीक ठाक तुस दस्सो अच्छा अच्छा

हां जी हां जी अच्छा दो सौ बंदे आस्तै रोटी बनानी केह् दस्सां किन्ने पैहै तुस दस्सो तुसेंगी किन्ने चाहिदे आइटम ते मैं हर इक बनाई लैंदा मैं पर मेरे कन्नै बंदे पंज छे बंदे हून आने न हून ज़्यादा होंदा पंज छे बंदे लेआगे फिर पंज छे बंदे कन्नै कम्म चली जाना सनै सनु सारा कुछ ऐ सगनै च केह् केह् बनाना नास्ते च केह् केह् बनाना दाल ठीक ऐ ठीक ऐ फिर थोआड़ियां आइटमां ठीक न फिर तुस हून पैसे देई ओड़यो तुस बीह् ज्हार तक सर रोटी दी कोई टेंशन नी लियो रो बंदे मेरे कन्नै बोह्त ज्यादा अच्छे अच्छे बंदे न हां बोह्त ज्यादा फंक्शन अटेंड कीते बंदे नै ऐसा कोई चक्कर नी ऐ रोटी तुसेंगी कोई कम्प्लेन नी आग कोई नी कोई नी कम्प्लेन कोई नी आंदी सर तुसें कंपलेन आह्ली कोई त्रै टाइम कोई नी कोई नी करी लैगे एडजस्टमेंट करी लैगे बाकी घराटी घरुटी बाकी घराटी छोड़ियै लक्कड़ी बगैरा थुआढ़ी गै होनी ना सारा कुछ ते क्राकरी आह्ला समान जेह्ड़ा प्लेट प्लुट बगैरा होई गे ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी कोई नी ठीक ऐ सर फिर किन्नी तरीक आना पंज तरीक

ठीक ऐ सर आना केह्ड़ी जगह असें ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके